کیا آپ نے کبھی فلمیں ٹی وی شو دیکھنے کے لیے نیٹ فلکس یا پرائم جیسی اسٹریمنگ سرور استعمال کیا ہے جی ہاں کیا ہے ہم نے نیٹ فلکس بھی کیا ہے ایمیزون پرائم بھی کی ہے ایمیزون پرائم نہیں پرائم پرائم ٹی وی جیسی یہ سب استعمال کیا ہے جی فائیو استعمال کیا ہے تو اس میں کیبل یا سیٹلائٹ میں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان ان ان سب میں ایڈ آتا ہے اس میں ایڈ نہیں آتا ہے اور اس کی کوالٹی بھی بڑھیاں ہوتی ہے پھلم بڑھیاں دکھاتے ہیں وہ لوگ ٹی وی شو ہو گیا فلمیں ہو گئیں تو اس میں ایڈ نہیں آتے ہیں ایڈورٹائزمینٹ بہت نہ کے برابر رہتا ہے ایڈورٹائزمنٹ اس میں ہم نے ہالی وڈ کی بہت ساری ویب سیریز دیکھی ہے جیسے مرزا پور ہو گیا ہندی ویب سیریز ہے یہ مرزا پور کے کتنے تین سیزن دیکھے ہیں ہم نے اور ہم کو بہت اچھا لگتا ہے یہ کیبل سیٹلائٹ والے سے سب سے بڑھیاں یہ ہے کہ آدمی اپنے پیسے خرچ کر کے نیٹ فلکس پرائم جیسی زی فائیف ہو گیا یہ سب لوڈ کر کے یہ چیز دیکھے اس کے ایڈ ووڈ سے آدمی بچ جاتا ہے اور جب من ہوا تب دیکھ لیا سکون سے دیکھ لیا کیبل پہ کیا ہوتا ہے کہ آیا لائٹ بھاگ گئی تو غائب ہو گیا موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں نیٹ فلکس پرائم جیسی یہ سب بہتر ہے یہ اور بہتر کیا کہ بہت بڑھیاں ہے نیٹ فلکس اور پرائم ایمیزون پرائم اور زی فائیف یہ تینوں یہ تینوں پہ ہم نے فلمیں دیکھی ہیں ویب سریز دیکھی ہیں کئی طرح کی ٹی وی شو بھی دیکھی ہے بگ باس بھی دیکھ لیتے ہیں اور بہار کے کئی شو ہے وہ بھی دیکھ لیے ہیں تو اس میں دیکھنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے نیٹ فلکس اور پرائم جیسی اسٹریم پہ سرور کا استعمال ہم لوگوں نے کیا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ اور روایتی کیبل اور سیٹلائٹ ٹی وی یہ بے کار ہے یہ اچھا نہیں لگتا یہ دونوں میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے یہ کہیں سے بھی بہتر نہیں لگتا ہے